मूंखे पाहिंजी कोविड दौरान ठाहियलु हिकु पेंटिंग ॾाढी वणंदी आहे हुन पेंटिंग में मां पंहिंजे पुट जी तस्वीरु उकेरी हुई जॾहिं उहो नंढो हुओ ऐं हथ में रांदिका झले हेॾे होॾे डुक पाईंदो हुओ त हुन जी मां तस्वीरु कढी हुई हुन तस्वीर खे ॾिसी करे मां कोविड दौरान हिकु पेंटिंग ठाही ऐं उहा पेंटिंग मूंखे जाम वणंदी आहे हुन खे ठहण में मूंखे पंद्रहनि ॾींहन जो वक़्तु लॻियो